आं दाख्लि आइफन फरटिन प्र' बायदोंमोन गेमावबो मोजां केमेरायाबो मोजां गासिबो मोजां मबाइला बे मोजां आरोना दस्रा मबाइलफोरनिफ्राय आइफना आइफनानो बेस्ट